आँय देखियौ के खरीद बिक्री जे होइ छै गहूँमके व्यापारी होइ छै मक्का होइ छै गहूँम होइ छै धान होइ छै चावल होइ छै अरबा चाउरके व्यापारी होइ छै जे किसान सँ लै छै व्यापारी लै छै व्यापारी सँ आगे व्यापारी लै छै देखियौ जे हरेक चीज होइ छै जेना महिला सब गरीब छै जीविकामे छै या गरीबसँ गरीब छै ओकरा लिए रोजगार देले छै केओ कोइ मनिहाराके दोकान खोलने छै केओ किराना दोकान खोलने छै केओ चुरीके दोकान खोलने छै केओ किछु हरेक चीजके चप्पल दोकान खोलने छै केओ खाय पिये बला दोकान खोलने छै हरेक चीज मनिहारा चुरी शृंगारके केओ साइकिलपर लए कऽ बेचै केओ छिट्टामे लए कऽ बेचै छै केओ दोकान कयने छै हरेक व्यापारी अपना अपना व्यापारी करै छै

ओसबके दोकान कयने छै जे व्यापारिये जे छै देखियौ केओ उन्नैस टका केओ लै छै केओ बीस टका केओ अठारह टका केओ सोलह टका जकरा जेहन होइ छै कतेक साढ़े बिसो टका गेहूँ चावल बिकै छै चौबीस टका बाइस टका बीस टका जकरा जेहन होइ छै तेहन लै छै मक्का गहूँम देखियौ किसानके ऊपजतै तब ने व्यापारी व्यापारियोसँ बड़ा किसान लेतै किसानसँ व्यापारी छै मनिहारे दोकान खोलै छै सब गरीब छै गरीब अपना हजारो टकाके मनिहारा दोकान खोलने छै या किराना दोकान कोइ हॉलसेलरके लै छै कोइ अपना व्यापारी करै छै

जेदिया जाइ छै कहीं कहीं कहीं अपना गुलाबो बाग जाइ छै सब अपन अपन व्यापारी करै छै मनिहारेके दोकान छै देखियौ केओ दस टकामे बेचै छै केओ पाँच टकामे बेचै छै केओ बीस टकामे बेचै छै ई नहि छै जे हम फल्लाँ ई बेचलकै चिल्लाँ तऽ हमहुँ तऽ हमहुँ एही रेटमे बेचबै हरेक महिला सबके लिए देखियौ रोजगार देले छै रोजगार जे छै सब गरीब दीदी सब ले कोइ मनिहारा दोकान खोलने छै केओ किराना दोकान खोलने छै केओ अपन बैठ कऽ मुरहिये झाले मुरही बेचै छै मनिहारा दोकान ढेरी छै मनिहारा दोकान जे छै जे अपना कामके लिए अपना सेल्सके लिए जे छै सब अपन

सगरे अपना जहाँ जहाँ फायदा अपना पाँच टका बचै छै वहाँसँ अपना समान लाबै छै अपन दोकान करै छै दोकानपर बेचै छै

खुलि जे गेल छै सब अपन अपन दीदी भैया अपन रोजगार करै छै अपना बालबच्चाके लिए करै छै मनिहारे दोकान जे छै ने अपन छोटा छोटा कोइ दीदी जे छै बैठारी छै तऽ अपन समूहसँ टका अपन ऊठाय कऽ अपन रोजगार करै छै देखियौ किए केओ बैसल रहतै अपना सब अपन काम करै छै खरीदारीये छै देखियौ खरीदारीयेमे छै कभी बचै छै कभी नहि बचै छै केओ ढकियामे देखियौ केओ छिट्टामे अथी अपन अथीमे लए कऽ टोकरीमे लए कऽ बेचै छै मनिहारा दोकान जे केओ किछु बेचै छै

ई नहि छै जे अपन दीदी सब बैठल छै अपना सब अपना सेहतके लिए अपना सब रोजगार अपन करै छै मनिहारा दोकान ई छै कि देखियौ टिकली सिंदूर अइना कंघी बहुत लोग अपन दोकानमे भी राखि सकी किरानो दोकानमे अपन राखि कऽ अपन काम करै छै किरानो दोकान खोइल लेले छै अपना सँ काम करै छै सब सब जे छै अपना व्यापारीके लिए सब देखियौ किसान ऊपजेतै तब ने व्यापारियो लेतै व्यापारियोसँ व्यापारी छै जेना अपन देखियौ मार्केटमे बिकै छै दस टका व्यापारी लै छै पन्द्रह टका तऽ बाइक देखियौ गाड़ी छै हरचीजके ऊपलब्ध छै मनिहारा मे मनिहारा जे छै ने अपन देखियौ दू टका नहि बचलै तऽ मनिहारा दोकान कथी लए करतै मनिहाराके दोकान जे छै हरेक घर घर कोना कोनामे घर दोकान खुलि गेल छै जिधरे जेबै उधरे देखबै दोकान किराना दोकान मक खरीदारी मनिहाराके दोकान अऽ तकरबाद अथी सब खुलि गेल छै सब अपन अपन काम रोजगार करै छै मनिहारा ई नहि जे करै हमरो मन छै हमहुँ कैरि सकै छी मनिहाराके केओ फायदा छै तब ने मनिहारामे लोक करै छियै यारा ई जे छै

लोग अपना जे छै देखियौ कही जाइ छै अपन छिट्टामे लए कऽ कही घर घर जाइ छै बेचै लए केओ होइ छै अपन दोकान पर बैठके बेचै छै केओ अपना महे दोकानपर आबै छै लै लए कोइ दोकानमे घर घर जाइ छै साइकिल ठेलापर अपन लए कऽ समान सब बेचै छै